हॅलो आं पेडणे सान सावन उलयता तुमी गांवठी भाजी बी विकता न्हय हय आमगे आमगे पांच दीसाचो गणपती आसा तेका लागून म्हाका गांवठी भाजी खूब जाय आशिल्ली गोसाळीं वांगी सगळ्यो जाय आशिल्ल्यो म्हाका पडवळ म्हणल्यार कितें तें कळना तें पडवळ म्हणल्यार कितें तें गांवठी भाजी मगो ती गाय आनी बाजाराक आं हां तर आं हांं म्हाका ती बी जाय आसलेली आनी धवें मुळो आनी तांबडें मुळो तो बी मेळपाक शकता म्हूण सद्याक तर आसपा ना तर तुमचे कडेन आं हां आनी कशें कशें विकता तुमी कशें किलांनी विकता काय कशें पयशें कशें दिलां रेट आं हां आतां हांवें पेडणेंसून कॉल केल्लो न्हय सो तुका तो पेमेंट बी करपाक जाय नूं पयशें तें कशें दिवपाचे होच नंबर तर तुजो गुगल पे होच नंबर आनी मागीर डिलिवरी कशी करता तुमी आं पेडण्या म्हूण फुल गोवा आसा तर तुमचें डिलवरी हय हांव फुल्ल मागेर म्हाका कितें कितें जाय ते बरयता मगो आनी कितलें जाय तें बरयता आनी लोकेशन तेवूय सेंड करता तुका आनी म्हाका पेमेंट कितलो तो सांग म्हाका गुगल पे करपाक जाय न्हय आं हां आं हां बरें बरें आं बरें